ایک ہزار پانچ سو سترہ ہزار دو سو پینتالیس ہزار دو لاکھ سات سو پندرہ پندرہ تین لاکھ چار سو سترہ دو دو لاکھ پانچ سو پچاس